रात में पक्षी हमने चमगादड़ और उल्लू यह रात में हम हमने देखा है और यह रात में दिखाई देते हैं इसके बाद में यह दिन वाले पक्षी जो हैं मोर तोता गौरैया कोयल यह सब हमको दिन में दिखाई देते हैं और जो पक्षी जैसे हमारी छत पर आते हैं छत पर हमारी छत पर पेड़ लगा है पेड़ पेड़ पर बैठते हैं और हम उनको छत पर पानी रखते हैं पानी पानी और दाना हम उन पक्षियों को देते हैं और वह आते हैं हमसे घुल मिल जाते हैं थोड़ा समय हम उनके साथ बिताते हैं और वह बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे साथ वह थोड़ा समय और सबकुछ व्यतीत करते हैं तो जैसे तोता है तोता तोते को हम सिखाते हैं और वह वहाँ पे बोलने लगता है हमलोग की आवाज़ वह कॉपी करने लगता है तो इसीलिए पक्षियों से हमें बहुत प्यार है और वह भी हमको प्यारे लगते हैं हम उन हम उनसे बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं पक्षी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं इससे खेतों में और खेतों में कीड़ों को खाते हैं उनको खाने के बाद हमारी फ़सल अच्छी होती है पक्षी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं पक्षी जैसे कोयल है तो उसकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है मीठी सी आवाज़ उसकी और जो जो पक्षी हमें सबसे ज़्यादा पसन्द हैं वह है हमारा मोर जो कि नाचता है तो बहुत ही अच्छा लगता है हमने बागों में और जंगलों में उसको देखा है नाचते हुए तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारा वह जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर बहुत ही अच्छा लगता है नाचते हुए तो इसीलिए हमें पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है और पक्षी जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है वह तो हमें बहुत ही प्रिय है इसीलिए हमें पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है दूसरी बात हमारी गौरैया है बहुत छोटी चिड़िया होती है तो वह हमको बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही प्यारी गौरैया चिड़िया और उसके बाद गिलहरी है गिलहरी भी बहुत अच्छी लगती है पेड़ों पर चलती है फुदक फुदक कर तो बहुत ही प्यारी लगती है और बस यही सब चीज़ें हैं जो पक्षियों से हमें घुल मिल जाते हैं प्यार हो जाता है पक्षियों से जिसके लिए पक्षी और हम पक्षी हम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं पक्षी बिना हम एक हिसाब से हमारा जीवन अधूरा है तो पक्षी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग उपयोगी हैं और पक्षियों के साथ हमें रहना बहुत ही अच्छा लगता है इसीलिए मैं पक्षियों के साथ ज़्यादा समय बिताता हूँ हमारे जंगलों में भी पक्षी बहुत सारे मिलते हैं देखे जाते हैं और वह हमारे पास जो घर है उसपर आकर ख़ुद ही मतलब हमारे हमारे घरों पर बैठते हैं दाना पानी रखते हैं तो पक्षी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं इसीलिए हमें पक्षियों से बहुत प्यार हो गया है उन्हीं के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं तो दूसरी बात यह कि कौआ जो है कौआ की तो हमें आवाज़ ही नहीं पसन्द है और बाकी है तो पक्षी ही एक